हमरा सब जे छै हिन्दू धर्ममे आबय छियै सेवा करय छियै बोलबम जाइ छियै ओतऽ कमरिया सबके जल भी दीदी सब बड़ी बहुत बड़का दीदी सब जल पिलाबय छै पूजा भी व्यवस्था कए आबय छै बढ़िआँसँ पूजा करु जल भरु उ गाड़ी एस्टेंडमे लगा कऽ देखभाल करय छै जैसे सावन भी महीना आबय छै सबकिछु रहय छै हरा हरा तऽ सब दीदी मिल कऽ पहिले पूजा करब चलु जा कतऽ जेबय तऽ बोलबम सिङ्घेसर चलु हर जगह पूजा करय जब जाइ छियै हमरा सब दीदी सब तैमे एक ना एक मिल कऽ पाँच दीदी मिल कऽ जाइ छियै चलु सब बहिन सब पूजा करय लए कोइ भी कोइ एस्टेंडमे चप्पल भी खोलि कऽ राखने छै गाड़ी भी चेक करय छै स्थाइपर राखय छै से कोइ दीदीके क्षति नहि होवय हमरा सबके सब मिल कऽ जाइ छियै पूजा करय लए हर जगह बोलबम सिंघेसर मधेपुरा हर जगह जाइ छियै आब दुर्गा पूजा भी अयलय सब दीदी सब जाइ छियै पूजा करय लए चलु दीदी सब पूजा करय लए कोन गाम जेबय करमौली जेबय के सब रहतय सब पाँचो दीदी सब रहबय कोइ एस्टेंडमे चप्पल देख रहल छै कोइ भी पानि पिलाबय छै हर चीज पिला कऽ हमरा सबके देखभाल करल जाइ छै दीदी सबके ग्रामीण ग्रामीण देखय छै तब ने हमरा सब जाइ छियै पूजा पाठ करय लए पाँच दीदी जाइ छियै तऽ ओ दीदी ओइ मन्दिरमे जा कऽ पूजा करय छै ओ दीदी ओइ मन्दिरमे पूजा करय छै कोइ दीप जलाबय छै कोइ अगरबत्ती जलाबय छै तब सब दीदी मिल कऽ हमरा सब पूजा करल जाइ छै ओना तऽ नहि जेतय सब मिल कऽ जेबय तबे ने हेतय बढ़िआँ लगतय देखयमे झुण्ड जाइ छियै तऽ फल्लाँ हे कतऽ जाइ छहऽ सब मिल कऽ जाइ छहऽ तोरा सब पूजा करय लए सिंघेसर हर जगह जाइ छियै हमरा सब उप्पा घाट सत्सङ्ग माता पिता सिखाबय छै बाल बच्चाके हे बढ़िआँसँ चीज बना बाल बच्चाके पढ़ा लिखा अच्छा बना पूजा पाठपर ध्यान देल जाइ नहि एहन बात छै तऽ करल जाइ कतऽ करल जाइ चलु जाइ छियै मधेपुरामे बाल बच्चाके स्थाइमे छोड़बय पढ़ायल जेतय सब मिल कऽ दीदी सब जाइ छियै ग्रामीण सब ठीक